हँ हम जे छै एकटा वायर कटर मंगेने रहौं ऑनलाइन फ्लिप्कार्ट सऽ जकर डिलीवरी काल्हि खन भेलै ओ ओहि वायर कटर सऽ हमर काज सुगमता पूर्वक भेलै आ सुगमता पूर्वक राखल छै